जों गासिबो न'आव फिजाग्रा जुनादखौनो फिनाय जायो आरो जेरै मोसौ दाउ अमा आरो बोरमा हांसो गासिबो जुनादखौनो आं फिनाय जायो आं बिसिनि थाखाय थाग्राखौ आलदा आलदा बानायनानै दोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम जाग्रानो ओंखाम होयो एसेब्लाबो जों जानायखौनो बोखानानै मावजिनो जेरै सैमानो बिसोरनो एसे एनै जों जानायखौ होनाय जायो ओंखाम आरो बेहा गांसो जाग्रानो गांसो हानानै लायनानै होफैनाय जायो आरो आं बे मोसौ बोरमा बिसोरथ' गांसो जाग्रानालाय बिसोरनो गांसो हानानै होफैनायबो जायो

बै मावजि मावजिफोरखौबो आं फिनाय जायो मानसिफ्रा होनो नालाय ओंखायनो मावजिखौ जा अनखायो आरो आं बिदिनो मावजि थायोब्ला मावजिया बोराइ बुरिखौ बोर होयोनो होननायखाय मानि बे बोराइ बुरिया जुग जुग थांनानै थाथों बिसिनि हारा अरनो हायैखौ जों मोनजाथों होनोनो बेखायनो आं मावजिखौ जा अनो आरो माथामसो दं मावजिया आंनाव दाबो बै आंथ' बुथार फेरखाया मबावबा थांनानै गाव सोरजोंबा बुथारजाब्ला बुथारजाबायसै दा गावसोरनो एसे बेरायखावहो होलांनानै एन्जरबो हमनानै लाबोनानै गावसोरनो जायो आरो आरो बै माबाखौबो फिखायो सैमा सैमाखौबो बेनो फिनाय जायो सिखाव एरि सोंनो एरिनो आरो आं मोनफ्रामखौबो एसे एसे एसे एसे नाम दोननाय जायो आरो सोरखौबा बे मावजिफोरखौबो दोनो आरो सैमाफोरखौबो दोनो बिदिनो गाव खोमा लायो होमब्ला नामखौ बुंब्लानो आराम थायो आरो दा मानियो आरो ओमफ्राय जानला मोनलाथ' बुंलाबायोब्लाथ' बिसोरखौ र' थाथ' होमब्लाथ' उमुख जेनोबा खालु लालुफोर दोनो आं एखनब्ला आर सासे माबा मासेया माबा दं आरो नामा बि बियो मेनदेला दोनदां मेनदेला होनब्लाथाय जा आरो आखायाव आथिं सोला फैलायो आरो बिबायदि नाम दोनो आरो आं मोनफा मोनफा मोनफानो

बोरमा बोरमाफोरखौबो बिदिनो दोनो नाम बिदिनो सोरखौबा बिदिनो एसे माबाखौ गिदिर गिदिरब्लाथाय बिनिखौ राजा राजा होनगोन बिनि एसे दुइसिनब्लाथाय रानि रानि होनगोन आरो ओमफ्राय बिदि होननायावलाय माफ्रामखौबोथ' दोनजोबनाय जायाना एसे बुरजा फियोना ओमफ्राय रानि रानि होनब्ला बे बुन्दि बुन्दिया फैनोसै आरो ओमफाय राजा राजा होनब्ला बुन्दा बुन्दाया फैनोसै आरो बिदि आरो दा बेखौबो आंथ' गांसो जायोनालाय गांसोबो हानानै होयो दा सम सम बे सेराव एसे दुरुं फिसाजों खानानैबो दोनाय जायो आरो ओमफ्राय माबाखौबोथ' फिखायो आं मोसौ मोसौखौबोथ' फिखायो मोसौआबो बिदिनो सोरखौबा मेना सोरखौबा सावला बिदि दोनो आरो आं मोसौआ एसे लाम दं आंनाव दंनायालाय बेमारबो जाखाव होलाङो माथो बेबो दाख्लैसो दैज्लाङावबो माथो बेरामा जादोंमोन बेव सासे माबा मुलि होग्रा दंमोन आरो बैयाव मावजि जरायाव बेनाव मुलिखौ लायनानै होफैनाय जादों ओमफ्राय मासेबो थैनाय जायाखै माथामानो जादोंमोन माखासेया जायाखै दा गासिबो राम राम दंजोबो मोसौआबो खांग्राया जोथोन खालामोना एसे माबाफोर उसुबिदा नुब्लानो मबाव अजा दं मबाव ड'क्टार दं मबाव मुलि मोनगोन बेखौ आं नागिरखायो आरो

दा गासिखौबो जों फिजोबनानै बिदिनो न'खराव उफाय मोननायनि फिजोबो आरो गासिबखौबो आं मानि बेजोंनो उफाय मोनगोननालाय एसे फिनानै बेखायनो आं मोसौ मोसा गासिखौबो जा अनो आरो नों जेनोबा अना हलानो नों बुला बुलि माबाला माबालि माबाब्लाथ' गासिबो नोंनि सम्फथियानो सेस जागोन आमाइनो बेफोरबायदि जुनादखौ फिनानै बोरै सहाय मोनगोन न'खराव डेभेलप जागोन आं बेखौ बेराद सेसथा खालामबाय थायो आरो आंनिया फरियालाबो बुरजाना बिखायनो आं एसे उफाय गैया गैया जाबाय थायो आरो बेखायनो आं गासिबखौबो मोसौनिफ्राय मोसौ मोसा बोरमा अमा दाउ गासिबो फिजोबो आरो अनजोबो फिजोबो